हा जगदीश भैया मां तव्हांखे अगले हफ़्ते हिक ड्रैस ॾेई वेई हुअमि तव्हां उहा स्टिच कई अथव मां हिक ड्रैस तव्हांखे ॾेई वेई हुअमि सिबण लाइ तव्हां उहा कई अथव ड्रैस अञा न कई अथव भैया तव्हां मूंखे शादीअ में वञिणो आहे मूंखे ड्रैस खपे हाणे तव्हां कॾहिं ॾींदव मूंखे

भैया मूंखे जल्दी करे ॾियो न मूंखे जूमे ताईं ड्रैस करे ॾियो शादीअ में वञिणो आहे मूंखे अञा ॿिया बि ॿ लेहंगा वठी आई आहियां मूंखे उहा बि अल्ट्रेशन कराइणा आहिनि तव्हां मूंखे करे ॾींदा न ॿई लेहंगा सिंपल ना भैया मूंखे शादीअ में पायणी आहे उहा ड्रैस थोरी सुठी तरह पैटन वैटन विझी करे मूंखे करे ॾियो न ड्रैस साढी पंजे हिसाबु सां ठीकु आहे ना भैया ॾह ॿारहं ॾींहं त जाम थी वेंदा मूंखे जूमे ताईं तां कीअं बि करे करे ॾियो उहा ड्रैस हा होड़े हिसाबु सां त तव्हां हा चार्ज त तव्हां मूंखे जेतिरा चवंदा आहियो उहो त मां तव्हांखे कॾहिं चयो नाहे कुझु बि पैसनि लाइ जीअं चवंदा आयो मां तव्हांखे ॾेई वेंदी आहियां त तव्हां त पैसनि जी त चयो ई ना कुझु बि न न मां तव्हांखे उहा हिसाबु करे होॾी महिल ई कैश ॾेई वेंदीमांव अच्छा ऐं उहो ॿ लेहंगा मूंखे तव्हां ठाहे ॾींदा न अल्ट्रेशन करे ॾींदव न ना प्लीज़ भैया तव्हां करे ॾियो ना मूंखे मां हाणे वरी हिन एंड टाइम ते मां काॾे वञा कराइण मां तव्हां खां ही त ड्रैस कराईंदी आहियां सालनि खां तव्हां खां ही त कपिड़ा सुभाईंदी आहियां हा त मां तव्हांखे ॾेई वेंदीमांव तव्हां मूंखे हुन ड्रैस सां गॾी करे गॾु ठाहे करे ॾेई छॾजो पोइ जेको बि हिसाबु हूंदो मां तव्हां खां होॾी महिल ई कराए करे ॾेई वेंदीमांव हा हा ठीकु आहे मां ॾेई वेंदीमांव ऐं उहा ड्रैस बि सुठी तरह प पैटन लेस बेस लॻाए सुठो पैटन करे सिबजो जीअं मां शादीअ में पाया त सुठो लॻे ठीकु आहे हा त मां जूमें ॾींहं ईंदीमांव त अॻो पोइ ड्रैसां ऐं लेहंगा वरी खणी वेंदीमांव ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल